हैलो हांजी नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ अंजी अंजी में स्कूल आं अंजी अंजी बोल्लो केह् कम्म ऐ अंजी बच्चें दे न हल्ली पेपर चला दे मतलब कल्ल कोला गै बच्चें दे पेपर स्टार्ट न तिन्न चार दिन दे छुट्टी निं मिली सकदी तुं'दे बच्चें गी अंंजी अंजी दिक्खो में तुं'दी गल्ल समझै दी आं पर दिक्ख न बच्चे पैह्लें दा बी मतलब तुं'दे जेह्ड़े बच्चे पढ़ने ई वीक न ते हून अग्गें गी दिक्खो उं'दी क्लास बड्डी ऐ स्लेबस बी जैदा ऐ उं'दे कोला इन्ना कवर निं होना पर हून जेह्ड़े पेपर न एह् टी वन पेपर न ते इं'दे पेपर ई स्लेबस बी जैदा औॆदा ऐ ते ओह्दे स्हाब कन्नै दिक्खियै चलो ते मतलब उं'दे पेपर हून गै लैने पौने न छुट्टी निं मिली सकदी अंजी अंजी दिक्खो न हून पेपर ऐ बी दिक्खो न टी वन पेपर न पूरा मतलब अद्धा स्लेबस औना पूरी बुक बिचूं ते फिर बच्चें दा देना बी जरूरी ऐ कोई गल्ल निं तुस दिक्खी लैओ पेपर इं'दा जेह्ड़ा न पेपर दोआई लैओ ओह्दे बाद पेपर ओह्दे बाद फिर होई सकदा ते तुस इ'नें बच्चें ई लेई जाएओ ओह्दे जि'यां दूए दिन पेपर होग ते तुस इ'नें बच्चें गी दोवारै लेईं जाएओ

अंजी अंजी अंजी अंजी अंजी ठीक ऐ ठी ऐ